हैलो में डांस दी सू ओह् टीचर बोला नी इंस्टीट्यूट चा ते केह् पता करना हा असें डांस सखाने होन्ने ते होर होर केह् सखाने गाने बी सखाने होन्ने हिंदी केह् आहो आहो आहो आहो ओह् बी सखाने होन्ने म्युजिक हां अच्छा ठीक ऐ ते फिर आई जाएओ कल कोला अग्गूं दा कोई जिन्नी इक सैकेंड शिफ्ट होंदी फर्स्ट होंदी थुआढ़ा जेल्लै टैम लग्गग ते ओह्दे च आई जाएओ पंज सौ रपेआ आहो हां जी हां जी महां पंज सौ रपेआ म्हीना आहो हां कल इक नौ टू बारां बजे तक ऐ इक बारां टू तिन ऐ ते जेल्लै थुआढ़ा टैम लगदा ओह्दे च आई जाओ तिन बजे निं आना बारां बजे आना ते तिन बजे छुट्टी होनी हां ठीक ऐ ठीक ऐ